हा मुखे विडियो गेम जे बारे में ख़बर आहे छो त मां लॉकडाउन में असां घरु वेठा हूंदा से किथे ॿाइरि न निकिरी सघंदासीं त मां ऐं मुंहिंजे पुटु मूंखे विडियो लुडो गेम सेखारी मोबाइल ते त असां मुंहिंजी घरवारी मां ऐं मुंहिंजे ब पुटु ऐं धीउ चारई जॉइंट थी करे लुडो गेम खेलींदासीं त जाम मज़ो ईंदो हुओ टाइम पास थी वेंदो हुओ ऐं हुन खां पोइ मुंहिंजे पुटु मूंखे कैंडी क्रश गेम बि सेखारी उहा बि कंदो आहियां एक्चुली कैमहिल छा थींदो आहे बरसाति थी पए या छा किथे ॿाहिरि नथो निकिरी सघजे घर मां त असां वेही करे लुडो गेम या कैंडी क्रश गेम खेलींदा आहियूं